ہیلو ہیلو جی سر میری بات سر محمد عتیق صاحب سے ہو رہی ہے سر مجھے ساؤتھ ایسٹ دلّی میں ایک زمین چاہیے تھی جی جی اُسی سلسلے میں میں نے آپ کو کال کی تقریباً سو گز سو ڈیڑھ سو گز جی سر بجٹ ہمارا تقریباً ایک ڈیڑھ کروڑ روپیے ایک سے ڈیڑھ کروڑ جی اچھا اچھا جی جی جی جی

اچھا سر یہ زمین کہاں لوکیٹیڈ ہے اچھا اچھا اچھا جی جی اچھا اچھا جی جی اچھا اچھا جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو دھنے واد شُکریہ